हँ अहाँ आशा देवी बाजैए अच्छा आभा देवी अच्छा हँ अहाँ बहुत नीक गीत गाबए थोड़ा एकगो गीत सुनाबु ने अहांँकेँ बारेमे बहुते सुनलिऐ यऽ कि अहाँ बहुत हँ भगति भगति भगति गीत सुनाए एकगो सुनाबू तऽ हम भगवान भोले भोले बाबाके गीत

हँ सुनाबू सुनाबू हँ हेलो

हेलो

हँ बहुत नीक गीत गाबए अहाँ बहुत बहुत मीठा आवाज बहुत मीठा आवाज यऽ अहाँकेँ

हुँ अच्छा हँ हँ हँ हँ हँ काल करब की बहुत अच्छा बहुत नीक गाबए छी गीत